क्षेत्रीय राज्य और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित फोटोग्राफी प्रतियोगिता में भाग मैं नहीं लिया हूँ पिछले वर्ष इसका आयोजन मेरे जिले में हुआ था मेरा भी बहुत मन था लेने का लेकिन मैं नहीं ले पाया क्योंकि पिछले साल मेरे बोर्ड्स के इक्जाम थे और मैं ये फ़ोटोग्राफ़ी में मेरा बहुत बचपन से मेरा शौक है फ़ोटोग्राफ़ी करने का मेरे चाचा जी जो हैं वो भाग लिए थे लेकिन मैं नहीं ले पाया क्योंकि मेरे बोर्ड्स थे फोटोग्राफ़ी में फोटोग्राफ़ी में मुझे जे जंगली जानवरों का फ़ोटोग्राफी करना मुझे बहुत अच्छा लगता है और लेकिन उस टाइम मेरे बोर्ड्स थे इसलिए मैं नहीं ले पया हाँ हाँ अगर अगली बार कभी मौका मिलेगा तो मैं अवश्य इसमें भाग लूँगा क्योंकि मेरा शौक है फ़ोटोग्राफ़ी करना मैं तो अपने फोन से ही बहुत अच्छे अच्छे पिक्चर्स निकाल लेता हूँ और अच्छा फ़ोटो भी खींच लेता हूँ